मुंहिंजी पसंदीदा बाइकूं आहिनि जीअं स्कूटी ऐं हल्के वज़न जी मोटर साइकिलूं जेके आरामदायक बि थींदी आहिनि ऐं सुविधाजनक बि हूंदी आहिनि जीअं होण्डा एक्टिवा सुज़ूकी एक्सिस टी वी एस जूपीटर ऐं याम हा फ़सीनो मुंहिंजी पसंदीदा बाइक आहे टी वी एस जूपीटर ऐं मूं वटि एवीएटर होण्डा गाॾी आहे ऐं लंबी दूरी जी गाॾियुनि लाइ जेके आरामदायक थींदियूं आहिनि ऐं वॾी लंबी दूरियुनि ते हलण लाइ सुविधाजनक बि थींदी आहिनि जेके जीअं कि रॉयल एनफ़िल्ड जेकी अपनी मजबूती प्रदर्शन ऐं आरामदायक राइडिंग जे कारण लंबी दूरी जी सवारी करण लाइ सुठी चवा ईंदियूं एन रॉयल फ़ील्ड रॉयल एनफ़ील्ड बाइक सभिनि खां लंबी दूरी लाइ सुठी मञी वेंदी आहे मुंहिंजी पसंदीदा बाइक हिकु बार वरी थी चवां टी वी एस जूपीटर आहे